हमर क्षेत्रमे तऽ बहुत स्टेडियम छै दू गो जेनाकि इन्दिरा गाँधी स्टेडियम पूर्णियामे बहुत बड़ा स्टेडियम छै ओकर बाद छोटा मोटा बी एस ए ग्राउण्ड भी एतय बहुत छै दू तीन टा जहाँ कि समय समय पर खेल के आयोजन करलो जाइए बड़ो बड़ो खेलके मैदान यऽ जहाँकि बहुत बढ़िआँ सँ स्थानीय खेलके साथ साथ बड़ो खेल क्रिकेट फुटबालके भी आयोजन करल जा सकैए